सास साउस कहलखिन कनिआ खाना बनाउ तऽ माँ कै गोटाके खाना बनेबै तऽ माँ कनिआ आइ तऽ बेसी गोटाके खाना बनते तऽ माँ किसब बनतनि तऽ आइ तऽ दस गोटा बारह गोटाके खिएबै तऽ खाना तऽ बनतनि तऽ सबचीज आनि देलखिन खाना बनेलिअनि सब्जी दालि चरौरी पापड़ अल्लू परोरके सब्जी कदीमाके सजमनिके अदौरीके भट्टानि बनेलिअनि चरौरी बनेलिअनि छनलिअनि पापड़ छनलिअनि सबके खुएलिअनि साउसोके खुएलिअनि ससुरके खुएलिअनि अपने खेलिअनि बाल बच्चासब खुशीमे बर्तन बासन घर द्वार बहारि सोहारि साफ सुथरा झाड़ू पोछा सेहो केलिअनि तऽ साउस कहलखिन हँ हमर पुतौहु बहुत होशिआरि बुधिआरि छथि घर सम्हारि लेता साउसो खुशीमे रहल पति खुशीमे रहल ससुर खुशीमे रहल ननैदो खुशीमे रहल हमर भाभी बहुत बढ़िआँ अइ बहुत मानदान करत खुशी खुशीमे अइ आओर तकर बाद मालजालके गृहस्थीमे लागि गेलहुँ तऽ साउस बाध चलि जाइ छल तऽ सानी कुट्टी गोबर करसी सबटा करै छलहुँ चाइ बनबै छलहुँ साउसोके दै छलहुँ ससुरोके दै छलहुँ सबके परिवारमे दै छलहुँ सब खुशीमे रहै छलै जे कनिआ बड़ होशियारि बुधिआरि अइ टाइमपर खाना बनबैए टाइमपर चाइ बनबैए टाइमपर मालके खाना दैए पशुआहार दैए गोबर उठबैए सानी लगबैए बहुत केलखिन जे खुशीमे बजलखिन पड़ोसी अओर लगमे हँ हमर कनिआ बड़ होशिआदि अइ बड़ बुधिआरि अइ घर चला लेत घर सम्हारि लेत खुशीमे रहै जहन टोलो पड़ोसके आदमी बजल जँ कनिआ अहाँके साउस अहाँके बड़ खुशीमे अइ कनिआ एनाहिते चलब बढ़िआँसँ जेहन चलब तेहन नाम हैत धिआपुता भेल पढ़ाइ लिखाइ केलहुँ पोसलहुँ पाललहुँ दूध दही अपन माल जाल रहै पिएलहुँ पोसलहुँ